पढ़ाईअ जे विषय में योगा खे अॻिते वधाइण लाइ इन करे ज़रूरी आहे छो त योगा करण सां शरीर जो तनाव परे थिए थो ऐं शरीर स्वस्थ महसूसु करे थो शरीर जी कमज़ोरी परियां थिए थी ऐं शरीर जो मोटापो बि परियां थिए थो योगा खे अॻिते वधाइण लाइ असांखे इस्कूल कॉलेज ऐं हर जॻह जॻह ते योगा कैंप लॻाइणु घुर्जे ताकी सभई ॿार ऐं सभई माण्हू योगा लाइ उत्साह वधी सघे ऐं सभई योगा करे सघिजनि